मोन जखन जे भऽ गेल से खाना बना लेलहुँ बेसी कहब भेल जे कखनो रातिके गरम ठण्डा छै पूड़िए बना लै छी तऽ हाँइ हाँइ दालिके बाथि लेलहुँ मिरचाइ तैजपत्ता दऽ कऽ ओकरा भुजि भाजिके भरिके पुड़िए बना लेलहुँ तरकारी बना लेलहुँ कहिओ मोन भऽ गेल कनि एह सेवइ बना लिअ तऽ कनि सेवइ बना लेलहुँ सेवइ पूड़ी सब खा लेलकै खुशी भऽ गेलहुँ आओर ई रीतिए कहिओ अपन रोटिए सब्जी बनाएल जएह मोन भेल सएह बनल आओर कि सबदिन तऽ सब रुचि खाना नहि बनतै कहिओ कहिओ रुचि खाना बनतै तऽ ताहि लऽ कऽ जे भेल तऽ बनेलहुँ